हँ हँ ठीक छनि हिनकर आरके गाय आओर गाय माल आर तऽ ठीके छै आ सोचैत छी हम तऽ नहिए तनी मनी देखि लै छी कभी कभी सानी ई आर लगा दै छी चाचाके सेहो कभी कभी तबीअत आर दब रहैत छनि हँ लेकिन हूँ हूँ मत मतलब एगो चीज हम अहाँके पुछ्लहुँ मतलब गाय बच्चा दै छै तऽ ओकरा केना राखल जाइत छै हूँ किआ

हूँ पुआर हँ आ किदनमे किदनमे काटबो नहि करैत छै कतऽ छी किछु हमरो सुनैके हय बड़ा आदमी एहिमे अहिना तऽ कनी बदरी गेथिन तऽ हम सुनब लगमे आउ हँ हँ उठबैत छियै हूँ हूँ ओ हर समय गरम ई सब तऽ ई एतेक तऽ हमरो घरमे होयत हय लेकिन पोसैत छी लेकिन बच्चा आर नहि देलखिन ने तऽ हम नहि जनैत रहियै ओएहके चक्करमे सोचलहुँ फोनके कऽ अहाँ से पुछ लै छी कि गाय बच्चा देतै तऽ की करबै किएकी देखिऔ जनकारी नहि छै तऽ आदमीके एक दुसरे से सम्पर्क करैला से अच्छा होयत छै नहि कि जनकारी मीलि गेल तब ओहे ने हूँ तब ओहो सब ठीक हए ने अ तऽ गाय आ अथी घास सब खाइत हए हँ ठीक हए तऽ